بھارت دیش میں بہت سے اہم مقامات ہیں جیسے تاج محل لال قلعہ گیٹ وے آف انڈیا تاج ہوٹل وغیرہ جس میں سے لوگ ودیش سے اور دیس دیس کے لوگ بھی جاتے ہیں دیکھنے اور کیوں جاتے ہیں جس میں سے آپ کو تاج محل کے بارے میں بتاتے ہیں تاج محل کو مغل بادشاہ شاہجہاں نے بنوایا تھا تاج محل کو بنانے میں بائیس سال لگے تھے اور کئی ہزار مزدوروں کی محنت لگی تھی تاج محل کو سفید سنگ مرمر سے بنایا گیا تھا اور تاج محل کی خوبصورتی ایسی ہے کہ اسے دنیا کے سات عجوبوں میں سے ایک مانا جاتا ہے جسے دیکھنے کے لیے دن بھر میں ہزاروں لوگ آتے جاتے رہتے اور شاہ جہاں نے تاج محل ہی نہیں بلکہ جامع مسجد لال قلعہ بھی بنوائے تھے لال قلعہ کو بنانے کے لیے لال سنگ مرمر لگے تھے اور جامع مسجد جو انہوں نے بنوایا تھا تو اسے بھارت کے سب سے بڑی مسجدوں میں سے ایک مانا جاتا ہے اور لوگ ممبئی بھی جاتے ہیں گھومنے تو وہاں جاتے ہیں تو انڈیا گیٹ گھومنے جاتے ہیں ایلیفینٹا گفا گھومنے جاتے ہیں اور تاج ہوٹل دیکھنے جاتے ہیں تاج ہوٹل لوگ اس لیے دیکھنے جاتے ہیں کیونکہ تاج ہوٹل پورے انڈیا کا سب سے بڑا فائیو اسٹار ہوٹل ہے جس میں ایک دن کا رہنے کا خرچہ بہت ہے تو اس میں دیشی لوگ کم اور ودیشی لوگ زیادہ جاتے ہیں اور گیٹ وے آف انڈیا بھی لوگ وزٹ کرنا چاہتے ہیں جو کہ عریبین سی کے بغل میں اور ایلیفینٹ کا گفا لوگ اس لیے جاتے ہیں کیونکہ یہ ایک گیارہ کلو میٹر لمبی ایک بڑی گفا ہے جسے لوگ دیکھنے کے لیے جاتے اور جے پور میں استھت ہوا محل ہے جس میں اس کا ایک ریکارڈ ہے کہ اس میں بہت ساری کھڑکیاں ہیں کل نو سو کھڑکیاں ہوں گی جنہیں لوگ دیکھنے کے لیے جے پور جاتے ہیں اور اجمیر میں خواجہ کی درگاہ ہے جنہیں دیکھنے زیادہ تر دیسی لوگ جاتے ہیں اور وہاں یہ مننت کرتے ہیں اور وہاں کے جو کلچر ہیں جیسے راستھانی کپڑے ہیں وہ پہنتے ہیں گھومتے ہیں اس کے بعد سے لوگ اور بھی بھارت کے مقامات کو دیکھنے جاتے ہیں زیادہ تر ودیسی لوگ دیکھنے آتے ہیں کیونکہ ودیشی لوگ دیکھنے آتے تو اس سے ہمارے بھارت سرکار کو بھی بہت فائدہ ہوتا ہے اور بھارت اسی وجہ سے پورے دنیا میں مشہور ہے اپنے کلچر کے وجہ سے اور مقامات کی وجہ سے کیونکہ یہاں پرانے کلچر ہیں انہیں ابھی تک فالو کیا جاتا ہے اور جو مونیومینٹس ہیں اور جو مقامات ہیں انہے اتنے اچھے سے بنایا گیا ہے اور اتنے پرانے ہیں وہ اور ان کا ایسا اتیہاس ہے کہ ودیشی زیادہ تر دیکھنے جاتے ہیں اور دلی میں استھت ایک ہمایوں کا مقبرہ بھی ہے اسے مغل بادشاہ ہمایوں کے انتقال کے بعد ان کا مقبرہ بنایا تھا تو وہیں پہ ان کا مقبرہ بنایا گیا تھا جو کہ دلی میں استھت ہے جسے دیکھنے زیادہ تر دور دراز کے لوگ جاتے ہیں جو کہ ودیشی ہوتے ہیں